ہاں ہاں صاحب بولیے صاحب کیا آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں ہاں صاحب یہاں پہ جو ہے سب موجود ہے رہنے کے لیے جو ہے نا الگ جو ہے نا سیپریٹ جو ہے نا رومس ہے رومس میں جو ہے نا آپ کو اے سی وغیرہ کی جو ہے نا آپ کو اِس میں سہولت ہے اِس میں جو ہے نا وائی فائی بھی ہے اور آپ کو ٹی یہ ٹی وی وغیرہ کی بھی جو ہے آپ کو سہولت ہے اور اسی طریقے سے جو ہے نا اگر آپ کو کھانا زیادہ کھانے پینے کا جو ہے نا معاملہ ہے اُس میں ویج اور جو ہے نان ویج وغیرہ جو ہے نا آپ کو جو بھی ہے آپ آڈر بھی کر دیجیے آپ کو آپ کی پسند کے حساب سے آپ کو کھانے پینے کا جو ہے نا مِل جائیں گا آپ کو بریانی بھی مِلیں گی آپ کو جو ہے نا مندی بھی مِلیں گی آپ کو جو ہے نا کباب میں مِلیں گا آپ کو نہاری مِلیں گی آپ کو جو جو بھی آپ کو آڈر کریں گے اِنشاء اللہ وہ آپ کو مِل جائیں گا وہ گرم گرم یہاں پر جو ہے نا صفانی کا بہت خاص انتظام ہے یہاں پہ آپ کو کسی طرح کی کوئی زحمت جو ہے نہیں ہوں گی آپ سے جو ہے بل بھی آپ سے واجبی لیا جائیں گا آپ زیادہ چارج بھی نہیں رہیں گا واجبی قیمتوں پہ اچھی سہولتیں ہیں